ए बैसागुआवलाय दख'ना गोदान खान्थाल मादा गानो जोमबायग्रा गोजा गस्ला गोजा गानो रंजायो बोथोराव खनसेल' होन्नानै सना हाथायनि सनाफोरखौनो गानला बायो हाय दिं दिं दां दां बेखौनो मोजां मोनो बबाव सना गुबैखौ मोनलायनो जोंलाय हाथायनि सनाखौ गानाबालाय बेखौनो ओरैनो सोज्रां बायनानै मोसायो नांनायाथ' नांखायो बे दख'ना खान्थाल मादा जोमबायग्रा गोजा फाहार आगर बेखौ जोमो बेजोंनो जोंङो फुर्थि लायो बेजोंनो थुलुंगानाय बायदि जाहैयो आरो गान्नाय जोमनायजोंनो थुलुंगायो ज' ज' बयबो फुर्थि मोनो नालाय फुर्थि रंजायो आरो गान्नाया बेनो दामनाय देनाय खाम सिफुं जथा लायो बैसागुआव बे बैसागुनि हानजा सुरनायालाय जों ज' बोराय बुरै फिसा फिसौ ज' ओंखारफायो दा खाम सिफुं जथा सेर्जा बेखौ लानानै जों हानजा सुरो फिसाफोरजों बोसोर गोदाननि बे बैसागुआव रंजायो बे गान्नायाथ' गान्नाय बिदिनो गोजा फाहार गोनांआनोसै दख'ना बिदन गस्ला गोजा बेखौ गानो बैसागुआव गानखाथारो आरो जोङो सोरबा बिदिनो बुरै बुरैया गुफुर जोमो दख'ना बिदन जोंङो गोजाखौ जोमा होन्नानै जोंनो गुफुर जोमो बुरै सानैया बे आंहा लोगो सासे दंङ बिबो आर'नाय लाया जों गुफुरजोंनो गिदिङो बै माखासेफ्रा बिहामजो फिसाजोफोर बियायंफोर बिसोरलाय गान्नाय जोमनाया बिसोरना आलादा बे बिदना जोंबो गानो गान्नाया जोमनायखौल' जों आलादा लायो बे गोजा गोजाया नांथारगौ बे आर'नाय जान्जियाव खायो बर'नि होन्नानै बे आर'नायखौ लायो आर'नाय फाहारखौ नांथारगौ